गोदो सभा गिदिर सभाफ्राव दानिया गोदो गोदोलाय दैफुफोरजोंनो रोगायोमोन जमा जमा जानानै सिख्लाफ्रा आरो दानियाथ' बेफोरखौ नांलायला दाना गारि मथरफोरजोंनो थेंखियाव रोगानो हायो आरो मथरबो दङ दानिया

सिगांनिफ्राय दानिया गोबां सोलायबाय मथरजोंबो दै ओंखारो आरो गारिफोरजोंबो रोगानो हायो दानिया बहुत मोजां जाबाय आरो रोगानायाव खस्थ' गैला आरो बिदिनो संनाय खावनायफ्राबो गेसजों जाजोब्बाय बांद्राय बनफोरजों गैला बहुद सोलायबाय आरो गोदोनिफ्राय न'आवबो रावबो दै खावनानै सोलिनांला मथरानो दंजोबो दानिया फ्रायानो मानसिफ्रा थेंखि दंखायो बेफोराव जमा खालामनो हायो जोङो हाबाफोराव जमा खालामनोबा मथरनिफ्राय थेंखियाव जमा खालामफैयो मथरजों होनानै बेफोरजोंनो सोलियो आरो दा लोंग्रा दैफोरखौ बथलाव खारथन हिसाब बायनानै लाबोयो